ہاں ہیلو یس مسکان ٹراویلس بتائیے کیا خدمت کر سکتے

جی جی

جی جی بالکل ہو جائے گا آپ کتنے لوگ ہیں اچھا دس لوگ تو آپ کیا بک کرنا چاہتے ہیں جی جی جی جی تو ہمارے پاس چھوٹی بس ہے تو ہم اس کو بک کر دیتے ہیں ہاں ہاں جی جی بالکل آ جائیں گے سب آ جائیں گے اس میں ورنہ آٹو وغیرہ میں نہیں آ پائیں گے چارج تو تین ہزار رہے گا منتری جی اب جی اب اتنا ہی ہم لوگ لیتے ہیں بس ڈسکاؤنٹ بہت ہوگا ہم سو یا پچاس کر سکتے ہیں سو تک جی تو آپ ڈھائی تین بجے تک وزٹ کر سکتی ہیں اس وقت ٹریفک نہیں ہوتی بٹ صبح اور شام میں ہاں جی جی ٹریفک ہوتی ہے تو آپ اس سمے اگر نکلتے ہیں تو آپ جی جی آپ لوکیشن جی جی جی جی جی ہم بھیج دیں گے آپ ٹینشن مت لیجیے اوکے اوکے اوکے اوکے ٹھیک ہے